ہمارے علاقے میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کہ باسکٹبال والیبال کرکٹ کبڈی کھوکھو فٹبال وغیرہ کھیل کھیلے جاتے ہیں یہ تمام کھیل ریاست کے دیگر مقامات پر کھیلے جانے والے کھیلوں سے مختلف نہیں ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں طلبا اور پلیئرس ان کھیلوں میں حصہ لے کر محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اسٹیٹ لیول اور نیشنل لیول پر اپنے کھیل کو پیش کرتے ہیں